مہاراشٹر میں شہری اور دیہی علاقوں میں بہت سارے فرق ہیں جیسےکہ شہر شہروں میں کھیتی باڑی وغیرہ بہت کم ہوتی ہے اور جو ہے دیہی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے اور پہناوے کا بھی بہت فرق ہوتا ہے جیسے شہری علاقوں میں سوٹ وغیرہ ہوتے ہیں کوٹ وغیرہ پہنی جاتی ہے اور دیہی علاقوں میں جو ہے کرتے پیجامے وہ سب پہنے زیادہ جاتے ہیں